अहाँ अपन बारेमे किछु कहु हमर नाम अनुपम सिंह छिऐ हमे मधेपुरा डिस्ट्रिकके निवासी छिऐ हमे अठारह वर्षके छिऐ हम अपन दशवीं आओर बारहवींके पढ़ाइ मधेपुरा डिस्ट्रिक्टसँ ही करलिऐ हँ आओर आगेके पढ़ाइ बीएससी सी एस सी ब्रांच चुनिके हम पूर्णिया जिलाके विद्या विहार इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीमे पढ़ाइके लिए आएल छिऐ